जय झूलेलाल मां पाड़े वारी आंटी खां सिलाई सिखंदी हुअमि जेके सिलाई सेखारींदा हुआ उनजो नालो रेनू आंटी आहे जाम सिलाई उन्हनि जी बढ़िया ॾाढी सुठी सिलाई हूंदी जाम तारी्फ़ ॿुधी मां बि उन्हनि खां सिखणु वेंदी हुअमि मां टेंथ जी छुटियुनि में वेंदी हुअमि सिखणु जॾहिं टेंथ जी छुटियूं लॻियूं त ममी चयो कि इहे छा वेही करे घर में कंदीअं तंहिंखां सिलाई सिखणु वञ मां चयो ओके ममी मां वञा थी सिलाई सिखणु ऐं मूंखे सिलाई सिखण में एॾो मज़ो ईंदो हुओ एॾो मज़ो ईंदो हुओ ऐं ममीअ जो मथो खाईंदी हुअमि ममी वञ जल्दी कपिड़ा वठी अचो मम्मी वठी आ न हे वठी आ मां सिबंदमि अलॻि अलॻि डिज़ाइन सिबंदमि सभ खां पहिरियों आंटीअ नंढे ॿारनि जा कपिड़ा सेखारियऊं

पोइ मां ॾिसी करे सिखी वियमि कि ड्रेसूं कीअं कटबियूं आहिनि इहा वञी करे छा कंदी हुअमि घर में वंञी करे ममीअ जी ड्रेस कटे करे सिबी ईंदी हुअमि अची करे ममी हुननि खे ॾेखारींदा हुआ भई तव्हांजी धीउ त सिब ड्रेस खणी आई आहे भई सिबी आई आहे ईअं कीअं आंटी वाइरी थी विया भई तूं त एॾी होशियारु आहे तू त एॾी सुठी सुठी ड्रेसूं थी सिबे हाणे तू ॿारनि जा कपिड़ा छॾु तू वॾनि जा कपिड़ा सिबु मां नमूने नमूननि जा पेटनि विधा नमूने नमूने डे ठाहियूं नमूने नमूननि जा पेटनि विझी करे उनमें डोरियूं लेसूं बढ़िया बढ़िया मस्तु ठाहियूं वरी मुंहिंजी फ्रेंड ॾिठूं की भई तूं हेॾा मस्तु सुठा सुठा तू पाएं थी पेटनि असांखे बि सेखार मां नमूने नमूने जा ब्लाउज़ सिबिया एॾा मस्त बढ़िया ब्लाउज़ जो माण्हू ॾिसी करे हैरतु पइजी विया छा त ठाहिया अथई छा त तुंहिंजे हथ में मस्तु अथई तुंहिंजी सिलाई असांखे बि सेखारु मुंहिंजी फ्रेंड खे मां सेखारियमि उन अॼु ताईं बि मुंहिंजी तारीफ़ ई कंदी आहे की मां अॼु ताईं तूं भले नथी करे सिलाई लेकिन पर मां कंदी ईंदी आहियां अॼु बि मुंहिंजे हथ में उहा इहे ॻाल्हियूं आहिनि जेको तुंहिंजे हथ में आहिनि उनखां पोइ वरी मां मोतियुनि जो बि कमु चालू रखियो क्राफ्ट जो एॾा बढ़िया क्राफ्ट में मां हार ठाहिया आहिनि तोरण ठाहिया आहिनि सेट ठाहिया आहिनि हिक खां हिक मां सेट ठाहिया आहिनि हिक खां हिक तोरण ठाहिया आहिनि मां पंहिंजे गुरु बाबा लाइ नोटनि जो हार बि ठाहियो आहे ताकी जॾहिं बि उहो ॾिसणु त हुननि खे इहा ई मूंखे उहे बि ॾिसंदा आहिनि उन्हनि खे बि ख़ुशी थींदी आहे मूंखे बि ख़ुशी थींदी आहे उनमें नमूने नमूने जा मोती विझंदी आहियां नमूने नमूने जा तोरण ठाहिया आहिनि नमूने नमूने जा ब्रेसलेट ठाहिया आहिनि मां त हिकु हिकु कलर जा ब्रेसलेट राखियूं इहे बि मां सभु ठाहिया आहिनि मूंखे इहे जाम ठाहिण जो शौक़ु आहे ऐं मूंखे ॾाढो वणंदो आहे इहो सिलाई करण ऐं मोतियुनि जा सेट ठाहिणु मोतियुनि जी हिकु हिकु नंढियूं नंढियूं मुखड़ियूं ठाहींदी आहियां नंढा नंढा हार ठाहिया आहिनि नंढा नंढा डायमंड जा मां मां हार ठाहिया आहिनि राखियूं ठाहियूं आहिनि इहे तोरण त एॾा ठाहिया आहिनि हार बि मां एॾा ठाहिया आहिनि मोतियुनि जा या त की मां एॾा सुठा सेट बि ठाहिया आहिनि बढ़िया जंहिंमें मां पेंडल विधा आहिनि जेको बि ॾिसे न उहो ख़ुशि थी वञे की वाह छा त तू ठाहियो अथई इनमें पंहिंजी तारीफ़ नथी कयां बल्की मां इहो थी चवणु चाहियां के भॻवान जो मूंखे शुक्रु आहे भॻुवान जी मुंहिंजे मथां रहिमत आहे भॻवान जी मुंहिंजे मथां कृपा आहे मां इहो ई चवंदमि भॻवान खे की मुंहिंजे हमेशह मुंहिंजे मथां इहा ई कृपा रखंदो अचे ताकी मां कंहिं ॻाल्हि में पुठियां न थियां हमेशह अॻियां वधंदी रहियां ऐं मां कंदी रहियां जेतिरो मुंहिंजे हथ मां थिए मां पंहिंजे हथ खे उनमां यूस करणु चाहींदी आहियां उनमें नई नई शयूं ठाहींदी आहियां मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ॾाढो मतिलबु ॾाढो मां हिक खां हिक पेटन बि करे ॼाणींदी आहियां भली मुंहिंजे एतिरी उमिरि आहे लेकिन मूंखे नॉलेज एॾो आहे एॾो भॻवानु नॉलेज ॾिनो अथई शायदि कंहिंखे बि ॾिनो हुजईं ऐं रोटी में त मुंहिंजी एॾी स्री मतिलबु एॾी सुठी आहे मुंहिंजी रोटी उनखां सवाइ मुंहिंजी सिलाई सुठी आहे उनखां पोइ मुंहिंजे मोतियुनि जो जेको मां ठाहींदी आहियां उहो जाम सुठो आहे उनखां सवाइ मां ॾियारी में बि जाम वॾो मोतियुनि जो उहो ठाहियो हुओ जेको जींअ माना एंट्री थींदी आहे कोई ईंदो घर में त उनमें प्लेटूं ठाहिॿियूं आहिनि जीअं ॾीआ रखी करे सॼा प्लेटूं ठाहिॿियूं आहिनि उहो बि ठाता जीअं एंट्रेंस में कोई बि अचे त ॾिसी करे ख़ुशि थी वञे वाह छा त तूं ठाहियो अथई ऐं रंगोली बि त एॾी मस्तु ठाइनी आहियां की जेको बि ॾिसे फ़िदा थी वञे भई रंगोली त छा ठाई अथई तू भाई तोमें त जाम भॻवानु विधा अथई बसि भॻवानु जो बि आशीर्वाद आहे न त दुनियां जीते सघिबी आहे मतिलबु की माण्हुनि में कुझु न आहे ईश्वर में जेको आहे ईश्वर जो हथु हुजे इन करे चवंदा आहिनि जय झूलेलाल